वाहेगुरु हा तव्हां दलाली कंदा आहियो छा जॻहियुनि जी

मां हितां हिन परिया आहिनि जवाहर रोड सां थी ॻाल्हायां पई मुंहिंजो नालो इंद्रा आहे हा नी ऐं मुंहिंजे घोट हा मूंखे मूंखे मूंखे असांजे हिकु सुञाणप वारो माण्हू रहंदो आ नी त उन उन खे मां चयोमांसि भलामाण कई मांसि त भई किथे भई किथे मकानु हुजे न त भई त भई किथे जॻह हुजे नी त भई मूंखे मुंहिंजे पुट लाइ खपे त तव्हांजो नंबर ॾिनई नालो ॾिनई त चई उहो भई कंदा आहिनि इहो कमु त तॾहिं मां तव्हांखे फोन कई आहे त किथे हुजेव ध्यान में त मूंखे ॿुधायो ॿ भई ॿ रूम हुजनि ऐं हिकु हॉल हुजे रंधिणो हुजे ऐं न न फ्लैट खपे हा ऐं ॾिसो हींअर त जॻहियुनि जा अघु इलाही वॾा थी विया आहिनि ऐं असां असां पूरा सारा माण्हू आहियूं अने मूंखे पंजवीह टीह लख ताईं खपे हा ऐं भई हवा ऐं सुठो हुजे जॻह में हा ईअं खपे त अथव ध्यान में एरियो सुठो हुजे भई जिते भई जिते सुठा माण्हू रहंदा हुजनि ऐं न न सिंधी सिंधी पाड़ो हुजे भई मूंखे आहे न ॿ बेबियूं आहिनि त भई मां धीअनि वारी आहियां त भई सुठो हुजे पाड़ो त सुठो न त ईअं छोकिरियूं पै पहिरे माड़े ते हुजे ते मूंखे हा ॿियों लिफ्ट हुजे ऐं मूंखे आई नी ॾिसो गोॾनि जी तकलीफ़ आहे त मां लही चढ़ी न सघंदी आहियां घणो तंहिं वधीक हा हा पोइ त हले हा हा हा भले हले हले हा हा लिफ्ट हुजे त वांधो कोन्हे को हा पर लतो सुठो हुजे हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा ॿियों असां हा ॿियों हा ऐं ॿियों असांजे हा हा ऐं ॿियों असांजे पासे में बि हिकिड़ो माण्हू रहंदो आहे उन उन खे बि जॻह खपे उहो बि उहो बि चए पियो भई मूंखे किथे सुठे लते में कंहिं जॻह भई वठी ॾिए नी भई इहो मूंखे विकणणी आ्हे जॻह ऐं ॿे हंधि वठणी आहे हिते आहे नी लतो नथो वणेसि पियो त उन जे लाए बि भई ध्यान में रखजो भई किथे हुजे त हा नि हा ओ हा हा

हा हा ऐं हा हा ऐं असांजे नी ईंदासीं तव्हांजे घरु पोइ असां असांखे तव्हां जॻह ॾेखारजो मुखे हा नी तव्हांखे ध्यान में आहे न पो असां मां मुंहिंजो छोकिरो अऊं असां मुंहिंजो घोट असां असां सभु आहे न तव्हांजे घरु ईंदासीं पोइ किथे बि तव्हांखे ध्यान में हुजे फ्लैट त मूंखे पकु ॿुधाइजो हा हा ऐं असांखे आहे नी जेतिरो थी सघे एतिरो जल्दी वठिणो आहे देरि कोन्हे करणी हिते असांखे छा आहे पाणीअ जी तकलीफ़ आहे हा त असां आए नी पाणीअ जे करे ॾाढो हेरान आहियूं ऐं जेतिरो थी सघेव एतिरो जल्दी मूंखे वठी ॾिजो फ्लैट हा हा हा छा हा वाहेगुरु